آج کل ہندوستان میں چلنے آ چلا آنے والا ایک اہم مدعا ہے پاپولیشن کن پاپولیشن ایکسپلوژن جس کی وجہ سے لوگوں کو رہنے کھانے اور باقی سہولتیں کم پڑ رہی ہیں اسے کنٹرول کرنے اسے قابو میں لانے کے لیے ہندوستان کی ہندوستان کی حکومت نے کئی سارے کئی سارے قاعدے اور قانون نکالے ہیں جیسے فیملی پلاننگ پاپولیشن کنٹرول اور یہاں تک کہ دیہاتوں میں بھی دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر پوسٹر لگا کر فیملی پلاننگ اور پاپولیشن کنٹرول کی پاپولیشن کنٹرول کی ضرورت عواموں کو سمجھائی جا رہی ہے